जोङो बिदिनो आबाद खालायनायाव गोबोर हासार होयोब्ला बिराद मोजां थायो गभर्नमेन्ट हासार होयोब्ला मा सेहेराल' जायो माबा ओरैनो नमुनाल' सिगाङाव होजेननायावल' मोजां जायो ओमफ्राय उनावब्लाथाय बिदिनो मोजां जाया जोंना गोबोर हासार होनाया थायोब्ला दुइ बोसोरसो बा तिनिबोसोरसो थायो जोंनि आबाद मावनायाव गोबोर हासारजों हाया बे गभर्नमेन्ट हासार होनायालाय माथो बे दसेल' गभर्नमेन्ट हासार होब्लाबो मोजां मोजाङालाय थैलाङो लासैनो बांसिननिफ्राय बांसिन होनो हायाब्ला लाब गैया किसुमान मानसिफ्रा होयो किसुमान मानसिफ्रा होआ आबादारिफ्राबो बिदिनो सोरनिबा हा सुखानि लानायफ्राव बा माबानायफ्राव बिदिनो बोखांनो थाखाय होयो सोरबाबा होयो सोरबाबा होआ सोरबाबा होहोयो सोरबाबा होहोआ बिदिनो जायो आरो जोंनि गोबोर हासारजों हाया गोबोर हासारजोंलाय बहा हानो जोंना तिन बोसोराथ' आरामसे थाखायो बहरा होयोब्ला बिदिनो गभर्नमेन्ट हासाराथ' ओरैनो खहासो खालायो माथो दिनि बोसोराव होब्ला खालमासि बारा होनांगौ आर बेखोनो हायाब्ला खहा जालाङो बिदिनो सोरबाबा दै सोथारनायखौबो फोरानना होयो खहा खालायो आरो दै नाङाब्लाबो गलायना होयो बिराद खहा खालायो बिदिनो मानसिफोरा गोसोआ मोजां नङा आरोखि गासै एकस'जननि बिथोराव दसजन सोआ गाज्रि बिदिनो सत्तरजन माबासोआ नोबैजनसोआ मोजां बेबायदिनो गोसोआ गाज्रिथार दै नाङिआवसो दै हगारना होयो आर नाङाब्ला गैया बिदिनो बलायना होयो बा फोरानना होयो खहा खालायो बिदिनो खालायो आरो बिदिनो किसुमान मानसिफ्रा बिदिनो हिंसा थायो किसुमान मानसिफ्रा गोसोआ मोजां थायो बिदिनो माबायो जोंनि आबादारिआव बिदिनो मानसिफोर दङ आरो बिदिनो बयबो मिन्थिखागौ बिदि किसुमान मानसिफ्रा बिदिनो थायो बयबो खेथि खालायग्राफ्रा दंग' बान्दो माबानायाव बिदिनो मिन्थिलायखायो आरो खेथि खालायग्राफ्रा आबादारिफ्रा सोरबा बिदिनो सोरबा दै नाङिआव बलायना होगोन फोरानब्लाबो बलायना होगोन बा दै सोनायखौ थेना होगोन बेबायदि जायो